जैसे कि हम जानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति पहचान खेल से है और वह खेल जैसे कि हम जानते हैं फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी हॉकी जैसे इससे हमारे शरीर को ही विकसित होता है शरीर में स्वस्थ रहता है और बहुत ही पर बहुत सी प्रकार की फ़ायदा हमेशा होती है और जब भी बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उसका मस्तिष्क जो है एकत्र एकत्रित होते हैं पढ़ाई कि और पढ़ाई के साथ खेलना अति आवश्यक है इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप बच्चे को पढ़ने पढ़ाते हैं पढ़ाना अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो उसे खेलने से न रोकें और कुछ अलग गेम नहीं जैसे हमारे ग्रामीण खेल ग्रामीण क्षेत्र की खेल फुटबॉल कबड्डी क्रिकेट यही सब खेल खेल खेलने दें और इससे हेल्थ इज़ वेल्थ रहता है और बच्चों की विकसित होने का बहुत सी चांस है और सामाजिक वातावरण को विकसित बनाने के लिए यह खेल बच्चों को खेलना अति आवश्यक है और समाज में समाज को विकसित देश को विकसित और ग्रामीण ग्राम को विकसित करने के लिए यह कबड्डी फुटबॉल हॉकी जैसे खेल खेलना बहुत ही आवश्यक है और हम इसके बारे में इतना ही कह कहेंगे कि अगर आपको आपका बच्चा को चाहते हमारा गाँव विकसित हो हमारा देश विकसित हो तो बच्चों को क्रिकेट फुटबॉल हॉकी जैसे विकसित की गेम खेलने दें और और